हमरा अर गाँवमे भाइ जे शिक्षा बेबस्था छै ने मास्टर तर तऽ आबैत छथिन महान ओहन पहिर ओढ़ि कऽ आबैत छथिन लेकिन बेबस्था इसकुलमे रहबे नहि करैत छै बच्चा पहुँचैत छै

अच्छा बेबस्था मतलब कि शहर आरमे देखहो सब चीजके बेबस्था रहैत छै जाइत छै बच्चा पढ़ैत छै लेकिन गाँवमे ओइसन बेबस्था नहि छै कहुँ किआ गाँवमे देखहो बाथरूम नहि छै टॉयलेट नहि छै कलास अथी भए गेलै खिड़की नहि छै मेंटेन बहुत छै जे जैसे ओइसन बेबस्था नहि छिकै बच्चा जाए छै लेकिन मास्टर आर जे छथिन ने ओ तनीक अथी करैत छथिन कहलक ओ अइलै हन गाँवेके तऽ छै ओतना अबैत छै नहिए ने रहए दहो अइसहो टाइम पास करि दै छै चलि जाइत छथिन तऽ सरकार तऽ नहि कही गाँव आर बला जे छिकै से ओकरा पर सुधार करथिन आओर की इएह आगाँ बच्चा भविष्यके पढ़ि लिखके जइतै सरकारके इएह एगो अनुरोध छै पूरा अथी बेबस्था करथिन गाँव आरमे इसकुल आरके आ स्वच्छ आरके जे छै ने भाइ फेर मत पूछू ई आर सरकारी डॉक्टर जे रहैत छै अस्पतालमे पहिले तऽ एगो पूर्जी कटै रहै दू रूपैआ मे अभियो आदमी बहुत लाइन लगैत छै आब तऽ डिजीटलो भए गेलै लेकिन हर आदमी स्मार्टफोन नहि चला पाबैत छै जे छथिन फोन नहि रखै हुनका खातिर बहुत दिक्कत कहुँ की लम्बा कतारमे लगल छथिन लाइनमे गेलखिन दश बजे भुखल पिआसल इलाज करबैके रहैत छै ओ तऽ पते छै बाल बच्चा बिमार पड़ैत छै तऽ केहन होइत छै जाइ छथिन लाइनमे लागल छथिन आब पूर्जी कटाइ रहलखिन हँ बजि गेलै दश बारह बारह दू बजि गेलै पूर्जिए कटि रहलै हन लगलै पुर्जी कटलै पता चललै डॉक्टर अभी आ रहलखुन हन लंच करि रहलखिन हँ अयथिन आर की गाँव आरमे ओइसन बेबस्था नहि छिकै जे लोग अस्पताल सरकारी अस्पताल जाइके शहर जाए पड़ैत छै तऽ ओतना आदमीक नहि हो पाबैत छै लाइनमे लगलखिन हन की लगलै रहि जाइ छथिन डॉक्टर आर दबाइ लिख देलक जल्दी चेक करै लऽ नहि चाहलक तऽ सरकार आर से ने तऽ भाइ की कहबहो इएह सब सुधार करै पड़ैत छै सरकारी अस्पताल जे छै ने ओकरा तनिक बिचार करि के पूरा बेबस्था टाइट करथिन आओर सरकारी बाहन जे छथिन भाइ हुनकर आर के अथिए नहि छै ओ आर जतेक ने अथी भीड़ लगलै लगलै कि लोग बात देहबा पर चढ़ि जेतै एना कयलकै एना करत की साइडमे बैठल रहबहो तऽ लगत कि लोग ठेल ठालि नहि देत तोरो देह पर चढ़िके चलि जाएत ओतेक भीड़ लगैत छै कमे तऽ रहबे करैत छै परिबहन एगो तऽ आ ऊपर से कम रूपआ आदमी जे रहैत छै गरीब लोग अधिकांश ओकरे फूट पड़ैत छै जे भाइ चारि गो रूपा बला छै अथी छै आराम से प्राइभेट कयलक गड़ी कयलक आराम से घूमि फिरके आएल लेकिन जे है कि गरीब लोग ओ बसमे चढ़ै खातिर आइ गेलै घूमै तऽ ओआइ नहि जेतै ओ बड़ परिबहनमे अपन रूपा खर्च करिके जैतै लेकिन प्राइभेटमे बसमे जैतै सरकारी बस बड़का बड़का खातिर छै हो भाइ